टी वी चैनल पर जी सिनेमा चैनल बहुत ही प्रसिद्ध है उसमें रामायण देता है और उसमें भोजपुरी गाना देता है भोजपुरी पिक्चर देता है भोजपुरी सीरियल देता है और महाभारत रामायण हनुमान जी का रहता है जो हमको बहुत ही पसंद है और और रामायण तो इतना अच्छा देता है कि पूरे रामायण को देखने में बहुत अच्छा लगता है जी अनमोल पर में एक से एक सास बहु चैनल और यह अमिताभ बच्चन का अमिताभ बच्चन का देता है टी वी पर खेल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा देता है करोड़पति जो है वह बहुत ही अच्छा सीरीअल चल रहा है जो बहुत सी ज्ञान की बातें हम लोग को जानकारी मिलती है अमिताभ बच्चन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं जिससे हम लोगों को देख कर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और एक से एक अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं हम लोगों को और बंगाली भाषा तमिलनाडु भाषा बहुत सी भाषाओं में केंद्र में केंद्र में होता है और बहुत ही अच्छी भाषाएँ होती हैं तमिल में बंगाली में गुजराती में मराठी में एक से एक डांस होते हैं और टी वी चैनल पर हर छब्बीस जनवरी पर झण्डा फहराया जाता है मोदीजी व मोदी सर वहाँ आते हैं और सलूट मारते हैं झंडे पर और वहाँ के लोगों को दर्शन देते हैं बहुत ही अच्छा ही रहता है उस समय एक से एक गाड़ियाँ निकतली हैं सेट भाषाओं के लोग आकर छब्बीस जनवरी पर वहाँ पर मनोरंजन करते हैं और टी वी पर चैनल पर एक से एक भाषाएँ होती हैं टी वी पर सास बहु और करोड़पति यह सब बहुत ही अच्छा इस समय चल रहा है टी वी पर जिसमें से रामायण तो ही बहुत ही अच्छा है उसको देख कर लगता है के बस भगवान जी ही प्रकट हो जाएँगे हम लोगों के सामने बहुत ही अच्छा सवीयर है और जिसमें से बंगाली भाषा और चौपाल लगती है टी वी पर उसका भी ध्यान होता है खेती बड़ी का भी सब लोगों को ज्ञान मिलता है अनेक भाषाओं में वहाँ के लोगों को हम लोग देखते हैं कि अनेक अनेक भाषाओं के लोग हम लोग को मनोरंजन होता है कार्यक्रम होता है जिससे हम लोग देखते हैं टी वी पर इससे सभी चैनल देख कर प्रसन्न होते हैं हम लोग कि कितना अच्छा जो जिस चीज़ की हम लोग को जनकारी नहीं होती है उस चीज़ की सब चीज़ की जनकारी हम लोग को मिल जाती है हम लोग को सब भाषाओं की जनकारी मिलती है कि कैसे तमिल में कैसे बंगाली में कैसे गुजराती में कैसे मराठी में लोग बोलते हैं बहुत ही अच्छा बोलते हैं उसमें से कुछ कुछ हम लोग समझ लेते हैं और चाहे जी अनमोल से सीरीअल में दिखता है सीरीअल में देता है जिसमें से कार्यक्रम है कार्यक्रम बहुत अच्छा सीरियल है भोजपुरी सीरीअल भोजपुरी गाना मुंबई परएक से एक गाने बच्चों के कार्टून देखते हैं कार्टून देखा जाता है बच्चों का कब बच्चों का कार्टून बहुत अच्छा अच्छा देता है बच्चों को देखने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी बच्चों का कार्टून देखते हैं बहुत अच्छा लगता है टी वी पर बहुत सारे चैनल हैं जो जानकारी मिलती हैं एक से एक हम लोग वहाँ पर एक से एक ज्ञान की भाषाएँ प्राप्त होती हैं और सभी लोग को वहाँ पर हम लोग वहाँ देखते हैं टी वी पर देखते हैं तो हम लोग को मालूम चलता है के हाँ यह कार्यक्रम यह सीरीअल है टी वी है सब चीज़ बहुत अच्छे से होता है बहुत ही टी वी पर कार्यक्रम रखता है टी वी पर